पयलीं ल्हान आसतना आमी नुस्तें धरतालें नुस्तें धरताले तेन्ना कितें करताले फातरां पोंदा नुस्तें पयताले फातरां पोंदा नुस्तें पोवन नुस्तें आसा फातरां पोंदा जाल्यार पळयलें आणी तेचें वयर फातर तसोत दवरलो तसोत दवरून तेचें वयर फातर आनी एक घला आनी नुस्त्याक मारप अशें आमी टॅक्नीक करताले नुस्तें मारताले तशेंच आमी सत्रेची तीर घेवन तेचो बाण करताले बाण करून बाणान आमी नुस्तें मारताले पळयले पोन आनी नुस्तें आसा नुस्तें आसा तसोत फातर धरप आनी त्या नुस्त्याचेर बाण मारप आनी बाण मारून आमी नुस्तें मारताले अशें कित्तीक आमी नुस्तें मारलेलें आसा आनी मारताले आणी कितें आसता जर आपल्याक कुल्ले धरपाचे आहा आणी कितें करपाचें आहा जाल्यार गुळे म्हणटा तें आसता तें गुळे म्हणटा तें आसता तेतून कितें आसता उडदाचें गुळे म्हणून आसता तें दवरप आसता तें दवरप तेचें दवरून तेका पोना कितें नुस्तें बिस्तेशें घालपाचें आनी तेचे वयर धरून तेचे वयर फातर दवरपाचो तें बांदून दवरपाचें नुस्तें आनी हें पुटली कशी बांदून दवरपाचें आनी सकाळ फुडें मागीर वचोन येवन वचोन थंय वचोन ती काडपाची काडले म्हणटकूच मागीर तेजे पोवन नुस्तें आसता भितर नुस्तें आसता व्हडले व्हडले नुस्तें आसता तें नुस्तें मागीर मेळता आनी कुर्ले बिल्ले भितर आसता नुस्तें आसता तें काडपाक मेळता तें मागीर काडून धरून भायर हाडचें पडटा ओडून ओडून हाडटा मागीर तें नुस्तें भितर तुका भायर मेळता वोडता नुस्तें पळता आनी कितें जाता

आनी कुर्ल्यो तें मासाक लागून कुर्ल्यो एकठांय जाता त्या हितून त्या गुळ्यान म्हणटा तितून एकठांय जाता आनी रातच्यो सगळ्यो भरता खावपाक लागून आणी तें खाता आनी भितरूच रावता की दुसरे फावटी किदें खावपाक मेळटले काय म्हणून आणी मागीर मणीस आमी आहा ते सकाळ फुडें उठोन मागीर वयता आनी तें गुळे काडटा गुळे काडटकूत भायर हाडले म्हणटगीर मागीर तेजे कुर्ल्ले भितर आसता न्हू तें आमी कुर्ले मागीर धरता आनी मागीर थोडे कडेन आमी खूण म्हणून लायता खूण म्हण लायता तेतून अशें आसता मास घालप आसता म्हणजे कुमियेचे मास वा मोरयेची कात ही घालपाची आसता आनी ती घातली म्हणटकूत नुस्त्याक चेच्या येनी लोबान खावपा मेळतले म्हणून तें कुर्ल्ल्यो बिर्ल्ल्यो सगळे भितर वाचून रावता रावता आनी तेंका मागीर येवपाक पूण म्हणटा तिका उलटे दात आसता तिका तें उपा मेळना तें सुटपा मेळना आनी तें सुटाना सोडल्या बागार सुटचे ना आनी येवचे काडपाक मेळचेना म्हणटकूत तें मागीर भितर गुसपन उरता आनी तें मागीर आमी घराकडेन हाडटा सोडटा तेंकां आनी मागीर बरे भाजेन किदें करपाचें आहा तें करपाक

आनी देवाचें मागीर आणी कितें आसा मनशाक आतां कुल्ल्यो धरपाक गेलो म्हटको चडूय जर कुर्ल्यो मेळता आसत जाल्यार थंय वयचें न्हू कित्या ती बुताडकी आसता कुर्लेचेर म्हणटा ती बुताडकी आसता आनी चडूय जर तुका कुर्ल्यो मेळता मेळता म्हण तूं धरपाक गेलो आनी हाड करपाक गेलो जाल्यार आशा आसता ती मनशाची आशा म्हणटा ती बरी न्हू मनशाक आमकां आशा आसता चड ती कुल्ल्यो धरपाक चड गेले म्हणटकत मागीर चड कुल्ल्यो मेळना मागीर तिचेर भुताडकी आसता चडूत जर कुल्ल्यो मेळपाक लागल्यो तें समजूंक जाय आपूण की हांगा कितें तरी वायट आहा म्हणपाक जाय आनी फाटीं सरपाक जाय चड मुखार वचोंक जायना अशें पद्दतीचे हें आसता तें आमी थोडें समजनासतना तुमकां रोयता आनी कितें करता मागीर तें वृत्य घडता म्हणजे बरें घडना वायट घडता वायट घडलें म्हणटगीर तेजो परिणाम आमकां मागीर कळता वरे अशें जालें आनी अशें घडलें म्हणून कित्याक आमकां कळूंक नासता न्हू पयलीं त्या खातीर आमी त्रास जाता